आंहा बिब' सानै बिनानाव सानै आरो फंबाय सासे दं जों बिदा फंबाय सानैया द' फुट द' फुट गोजौ आरो जोंनि मोदोमनि गाबा सोमज्रो नाथाय बिब' बिनानाव साब्रैया बा फुट निफ्राय बा दशमिक द' फुट गोजौ जागोन आरो बिसोरनि मोदोमनि कालार आ जोबोद गुफुर बिब' हाबा जानाय आरो बिनानाव हाबा जानायनि धोरोमा जोंनि धोरोमजों एबा आंनि धोरोमजों गोरोबा बिसोरबो हिन्दुआनो आंबो हिन्दुआनो नाथाय हिन्दुनि गेजेरावबो गुबै धोरोमा फारागथि दं बिब' बिनानावफोरनि मादाव नैथि बिब'नि मोदोमा जोबोर गिदिर सेथि बिब'नि मोदोमा फिसा बिब' बिनानावफोरनि मादाव दुइसिन बिनानावा साथामनि रुजुनायाव एसे जौसिन जों बिदा फंबायनि मादाव आंनि जौथाया एसे बांसिन एसे माने हाफ इनस सो बांसिन